हेल' हेल' हेल' औ आङो प्रफुल्ल' बुसुमथारि बुंदों नोंथाङा सोरमोनलायो आदचा आदचा आदचा औ खुलुमबाय खुलुमबाय जोबोद मोजां जोबोद मोजां लिरनायनि सायाव खामानि मावगासिनो दं नोंथाङा नङा होनब्ला

मा मानि सायाव मा मानि सायाव

जोबोद मोजां जोबोद मोजां

आदचा बेसे बेसे गिदिर बेसे गिदिर प्रजेक्ट बियो बेसे गोलाव जागोन बेसे फेजनि जागोन बिनि सोमोन्दै आदचा आदचा

आदचा आरो बबेयाव प्रिन्ट खालामगोन बबेयाव सेबखांगोन बिनि बागै ओ साननाय जायाखै नामा औ नोंगौ नोंगौ नोंगौ आदचा आदचा

नोंगौ नोंगौ नोंगौ गोजानाव होब्ला बे सुबिदाया थाया जायो गाव थांबाय थानांगोन खरसाया बारा जायो आरो उन्दै गथ'फोरनि उन्दै गथ'फोरनि थाखाय माबाफोर सानदोंनामा नोंथाङा जेरै सल' बिजाबानो होन बा औ

नोंगौ नोंगौ नोंगौ

नोंगौ नोंगौ नोंगौ

आदचा आदचा दे जोबोद मोजां ओ नोंथांनि बिजाबखौ फरायनो मोनगोन सेबखांनायनि उनाव साबायखर थाबाय आरो मोजां हामब्लायनाय बावहरनाय जाबाय दे बिदिब्ला ओ जोबोद साबायखर गोजोनथों